इस्कूल पाठ्यक्रम में बच्चों को बैंक के काम काज पढ़ाना पढ़ाना चाहिए क्योंकि वह बहुत आवश्यक चीज़ें हैं ताकि जभी वह आगे बढ़े अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जो भी अपने डिसिज़न्स ले या फिर किसी वह अपने फिल्ड फिल्ड को चुनते हैं तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए कि काम काज क्या होता है बैंक में काम कैसे करते हैं नीतियों के बारे में पता रहना चाहिए श्रम के बारे में पता रहना चाहिए रिटर्न के बारे में पता रहना चाहिए टैक्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेन्ट तो बात आती है हमारे टैक्स की अगर हमें हमारे अगर हमें बचपन से अगर पता ही नहीं होगा कि हमें टैक्स के बारे में क्या हता है क्या नहीं होता पता चले अगर किसी को पता नहीं है कि टैक्स कितना भरना पड़ता है कितनी हमारी इनकम है अगर हम उसके एकोर्डिंग अगर हमारा देखा जाए तो हमें इनकम के थ्रू हमें टैक्स भरना रहता है अगर हमें वही चीज़ जहाँ पर बारे में हमें पता नहीं रही कि हमें टैक्स कितना भरता कितना नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा इसलिए इस्कूलो और पाठ्यक्रम में बच्चों को सीखाना चाहिए पढ़ाई के साथ में हमें यह बताना चाहिए नीतियों के बारे में पढ़ाना चाहिए श्रम के बारे में पढ़ाना चाहिए रिटर्न पॉलिसी क्या क्या होती है भैया अगर हम किसी चीज़ में इंट्रेस्ट कर रहे तो रिटर्न पॉलिसी क्या रहेंगी हमारी क्या नहीं रहेंगा टैक्स भी रहेगा पाँच पर्सेंट टैक्स भरना है दस पर्सेंट दस प्रतिशत तीस प्रतिशत कितना हमें टैक्स भरना है हमें वह सारी चीज़ों के बारे में पता रेना चाहिए अगर हम टैक्स पैड कर रहे हैं तो हमें यह भी पता रहना चाहिए कि हम किसी लिए हम टैक्स पैड कर रहे हैं हम कितना टैक्स गोवर्मेंट को दे रहे हैं कितना टैक्स हमें लगना चाहिए और हमें कितना टैक्स लग रहा है यह सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए इसके बारे में पहले से ही इस्कूल से जब हम उन्हें पढ़ाएँगे हम उन्हें बताएँगे कि ऐसा ऐसा टैक्स होता है इतने प्रकार का टैक्स होता है सारी चीज़ें उनके श्रण के बारे में रिटर्न पॉलिसीज़ के बारे में रिटर्न जो हम फाइल करते हैं उसके बारे में हम उनको इस्कूल टाइम से ही हम उन्हें सारी चीज़ें बताएँगे तभी वे आगे जा कर उनको सब कुछ क्लियर हो पाएगा जैसे कोई कॉमर्स आगे जा कर कॉमर्स लेता है तो उसे वह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी उस सब्जेक्ट में अगर वह कॉमर्स जाता है बैंकिंग सेक्टर में उसके नौकरी करना है अगर वह केशियर या फिर और कुछ भी बनता है जैसे बैंक में उसको काम करना है या फिर अगर वह बैंक में अगर काम नहीं भी करता है तो भी उसके के लिए बहुत आवश्यक होती है यह चीज़ें सभी को पता रहनी चाहिए इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ में यह बैंक की पाठ्यक्रम का क्रिया काम काज नतीजे श्रेणी रिटर्न टैक्स आदि के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए बस यही एक चीज़ है